अ मामोनबा अ अ आंनो सिमलानि अ अ अ अ फानो गासिबो फानजोबो अ आफेल आंगुर सब बुध मुग मोनजोबो अ औ गासिबखौबो लाजोबो आं अ मोनजोबो दा टाइमाथ' ओरैनो मोनाब्लिनि सातथासिम थायो माबायाव फुंनि सयथायाव खुलियो आङो ओमफाय मोनाब्लिनि सातथायाव बन्द' खालामो आरो अ जायो मोनजोबो आंनियावनो आंनिया दामा एसे खम खम बावसो गुबुननिसाइ एसे खमावनो हरो आं फिथाइ फिथाइ सामथाइफोरखौ गुबुननिसाइ एसे खम दामावनो हरो आङो अ जागोन दे लांफै दे मोनजोबो है ओरैनो आफेल आफेलफोरखौ नोंगो दे आफेलफोरखौ ओरैनो फवा बिस थाखा फोरावनो फानो आङो खमावनो बेलेकनाव अ मोनजोबो बेलेकनाव लालाय नाङा नोङो आंनियावनो लांफै आं एसे खमाव हमनानै हरगोन

अ अ जागोन दे आं आंनियाव दामानि अ आंनियाव मालबो सुग्रा एभेलेबेल बुजायैनो थाखाय जि नांगौ मोनखा जोबो अ दखानखौथ' सिनाय खायोना आंनिखौ जागोन दे होमब्ला फै फैब्लानो मोनगोन आंनावनो सब मोनजोब खायो फुजानि बावथाइफोरा ओं दे